हमारे यहाँ पूजा पाठ के समय लोग सूट सलवार साड़ी पहनती हैं लड़कियाँ सूट सलवार पहनती हैं औरतें साड़ी पहनती हैं और पूजा पाठ जैसे हरि कीर्तन होता है ढोल बजता है झांझर बजता है ये सब सारी चीज़ें होती हैं और आदमी लोग जो है कि कुर्ता पायजामा पहनते हैं पगड़ी बांधते हैं और अच्छे से तैयार हो के मंदिरों में आते हैं जो कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा है और अच्छे से हम लोग अपन पूजन पाठ करते हैं नाचते गाते हैं हरि कीर्तन करते हैं और हम लोग जो हैं कि सारे दीदीयाँ लोग मिलकर जो औरतें मिलकर लड़कियाँ मिलकर अपना नाचती गाती हैं और जो है कि हरि कीर्तन किया जाता है और पूजा पाठ किया जाता है दीप जलाया जाता है फूल सजाया जाता है और ये अगरबत्ती दिखाया जाता है धूप जलाया जाता है ये सब सारी चीज़ हम अपने मंदिरों में करते हैं और देखिए हम लोग का आ रहा है जो कि शिवरात्री जो कि शिव जी की मंदिर में हम लोग अच्छे से तैयार होकर जाते हैं फल फूल जो है कि हम लोग अच्छे से भगवान को साफ़ सुथरे फल धोके थाली में सजाते हैं और दीप जलाते हैं और पूजा करते हैं श्रद्धा से अच्छे मन से और अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनते हैं और सज धज के हम लोग अपने घरों से मंदिरों में जाते हैं और वहाँ पे ये सब सारी चीज़ें होती हैं जैसे नाच गाना हो गया झांझर हो गया ये सब ढोल नगाड़े भी बजते हैं वहाँ पे हमारे यहाँ की सांस्कृतिक प्रथाएँ हैं